تلناگانہ میں پہلے سے زیادہ ٹکنالوجی انکریز ہو گئی ہے پہلے کے ٹائم میں الکٹرانک چیزیں بہت کم ہوا کرتی تھیں جیسا کہ انٹرنیٹ آٹو موبائیلس ٹی وی فریج واشنگ مشین اسمارٹ فونس یہ چیزیں بہت کم ہوا کرتی تھی اب یہ چیزیں ہر گھر میں عام ہے ٹکنالوجی انکریز ہونے سے ہمیں فائدہ بھی اور نقصان بھی فائدہ یہ ہے ٹکنالوجی انکریز ہونے سے ہم گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں آن لائن فوڈ آڈر کرسکتے ہیں آن لائن کلاسیز جوائن کر سکتے ہیں آن لائن جاب کے لیے آفر کر سکتے اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور آن لائن جاب کر سکتے آپ آن لائن ٹیوشن کلاسز لے سکتے بہت سارے فائدے ہیں اور ٹکنالوجی سے یہ ہمیں نقصان ہے کہ ٹکنالوجی جیسا جیسا بڑھتے جا رہی ہمارا دیش آزاد ہو رہا آگے بڑھ رہا ویسے ہی انوائرمینٹ کو نقصان پہونچ رہا اور نقصان پہونچ رہا چڑیاں کوّے یہ جو بھی جانور ہیں نا ان کے لیے ہارمفل ہے اور پیڑ پودے ڈی فارسٹیشن بہت کم ہیں زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگا کر امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمارے ایریا میں بہت سے زیادہ بلڈنگس بن گئی ہیں اس لیے ہمیں آکسیجن لینے میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے